ہیلو جی میری بات واٹر اتھارٹی سے ہو رہی ہے جی ہاں دراصل میں جب نہا رہا تھا تو مجھے شدید بو آ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سے بات کرنے کے لیے جی اس سلسلے میں میں میں نے آپ سے فون کر لیا جی مجھے لگتا ہے اس میں کیلورین کی بو آ رہی ہے ہاں اسے میں نے صاف کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے تھے جیسے کہ میں نے پورا پانی کو صاف کرایا ہے آس پاس کے بدبو والے سامان کو میں نے صاف کرایا جی اس کے بعد بھی بو آ رہی تھی تھوڑا آپ چیک کریں کہ آپ کی طرف سے پانی میں ہاں جی ہاں چیک کر لیں کیلورین زیادہ ملایا جا رہا ہے کیا نہیں ہمارے یہاں تو ایسا کوئی خاص قسم کا بو والا سامان ہے نہیں جی ہاں اس سے بیماری کا بھی تو خطرہ ہے آج کل آپ جان ہی رہے ہیں کیسے کیسے وائرس آئے ہیں جی اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا دیکھ لیں آپ اس کا حل آپ مجھے بتائیں جی شکریہ